होय होय होय होय होय सांगता हांव तुमका आं हांगा दोन बेस्ट आसाय रेस्टोरंट एक आसा आगोंदा सायड तें आसा हरमल हरमल रेस्टोरंट एण्ड सेकेंड आसा दुसरें काणकोणा आसा चावडेर इट्स मोलूज क्लासीक तर तुमका हेचे मदलें धरून तुका दोगां मदलें दोनूय बरीं रेस्टोरंटा आसा तर तुमकां खंयचें रेस्टोरंट जाय तेजें म्हायती हांव तुकां दिवं शकता हरमल आसा तें फ्रेश आसता फस्ट म्हणटे हांवेन तें थंय वचून तें जाणून घेतलें आसा हांव स्वता हांगा जेवण केल्ले आसा जे जेवलें आसा तर म्हाका ताचें बेस्ट फूड आयटम आसा तें फ्रेश मेळ्ळें आसा आं ता हांगा वेजान आनी नाॅन वेजान दोन आयटम मेळटा नाॅन वेजान आसा तें फ्राय रायस चिकन फ्राय रायस चिकन बिर्याणी चिकन दम बिर्याणी चिकन तंदूरी आं वेजान आसता तें दाल तडका पनीर मंच्युरियन पनीर चिली पनीर तडका गोबी मंच्युरियन वेज फ्राय रायस अशें आयटम आसा दोगा दोगांतलें म्हणटलें तें हरमल आसा तें जाल्यार कमी आसा रेट आनी जेवण बीन बेश्ट लागता तें म्हाजे हिसाबान पळयल्यार तें रेस्टोरंट बरें आसा हरमल तर तुमकां कितलें जाण स्टे आसा हांगा रावपाचें कितलें एक दीस दोन दीस तशें तुमचें प्लेन आसात तेजे बद्दल हांव तुमका सगळें सांगू शकता मागीर हांव तें प्रमाणे तेजें रेट पण हांव सागूं शकता

आनी कितें तुमचें कितें आसा ओपिन्यन आनी कितें सांगपाचें आसा तुमचें आनी लेटस्ट कितें जाय आशिल्लें जाल्यार तुमी सांगूं शकता आनी आसा पण ती लोवेस्ट आसतात हायस्ट म्हणल्यार हीच आसा बरी काॅलिटी बरें फूड जें फ्रेश मेळटा एवलेबल सगळें एज पर लोवस्ट प्रायस

होय बरें आसा आसा खूब तरा ती एक्जेकटली तुमी दिता न्ही घेता पळय तेका तुमका ओल डिटेल तुमकां सांगूंक शकतलें हांव फोना सांगलें पण ओन द स्पोट सांगू शकतलें